मां रमेश मोटवानी थो ॻाल्हायां दादा तव्हांखां हमेशह मां गाॾी बुक कराईंदो आहियां जेका पुणे वेंदी आहे पुणे चईनी माण्हुनि जो तव्हां तिनि ॾींहनि में पंद्रहं सौ रुपिया सोरहं सौ वठंदा हो हाणे जंहिंकॾहिं असां छह माण्हूं वञू थी तो वॾी गाॾीअ जो तव्हां घणो चार्ज कंदो जंहिं कॾहिं छह न वञी वि सिर्फ़ चारि था वञू त हाणे तव्हां घणो चार्ज कंदो छो जो टिनि ॾींहनि में टाइम घणो पइजी वियो विच में ॿी साल पइजी विया अगरि तव्हांजा वधिया आहिनि या घटिया आहिनि ऐं ड्राइवर सुठो हुजे जेको कुल रस्ते में मूंखे तकलीफ़ न ॾिए ऐं किथा बि जिते रश हुजे उते आराम सां मुंहिंजी गाॾी कढी मूंखे टाइम सां हुते पहुंचाए त महिरबानी थींदी